देखिऔ हमरा नृत्य सिखेलकै हमरऽ फ्रेन्ड ने ओ ने बहुत डान्स करै छलै बहुत अच्छासँ आबै छलै ओकरा देखिते देखिते हमहूँ सीखि गेलिए एकर बाद हमहूँ प्रयास करिते करिते हमहूँ थोड़ा बहुत सीखि गेलिए उसके बाद हमे अपना बहिनसनीके सिखेलिए बच्चासबके आओर मजा आबै छै फेर डान्स डान्ससँ यूट्यूबसँ देखै छिए गानासब डान्ससब बहुत मजा आबै छै देखैमे जइसे उसमे कइसे एक्टिङ्ग करै छै ओसब आओर आओर गाना गानासब भी बहुत अच्छा अच्छा मतलब हमे थोड़ा बहुत जानै छिए अपनऽ बहिनसबके सिखेलिए आओर डान्स डान्समे तऽ ओ कोना कोना एक्टिङ्ग एक्टिङ्ग भी आओर अपना फ्रेन्डसँ हमे सिखलिए ग्रुप डान्स फेर ओसब नृत्य ईसब कभी कभी भाग भाग लेबै छिए इसकुल सबमे आओर वएहसब स्कूल सबमे लै छिए फेर डान्स करै छिए पूरा फ्रेन्डके साथ बहुत मजा आबै छै डान्स करैमे हमसब स्टेप बाय स्टेप करै छिए फेर ओ वीडियो बनाबै छिए फेर देखै छिए हमसब कइसे बनलै तब फेर ओ करै छिए वीडियो बनाकऽ देखै छिए मतलब डान्स करैके थोड़ा सा डर लागै छै फिर बादऽमे नहि लागै छै डर पाना बहिनसबके सिखेलिए ने ओहोसब सीखि गेलै पूरा ओसब भी डान्स करै छै सब रील्ससब बनाबै छिए एखन रील्स बना बनाके यूट्यूबमे डालै छिए इंस्टामे यूट्यूबमे वएहसब आओर बहुत मजा आबै छै रील्ससब बनाबैमे